جیسے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں پہ کاروبار میں کاروبار کو بڑھانے میں یہ کاروبار کو برھانے میں یہاں پہ حکومت کو بہت ساری سویدھا پراپت کرواتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہمیں لون لون کی فیسلیٹی دی دی جاتی ہے اور یہاں پہ بزنس لون دیا جاتا ہے جو چھوٹے موٹے کاروبار ہیں اسے بڑھانے کی میں مدد یہاں کی حکومت کرتی ہے اور بہت سارے کاروبار جو انہی لون کی وجہ سے یہ برباد ہوا ہے کیونکہ اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے حکومت کو اس کا پرسنٹیج کم کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑے کاروباریوں کے لیے بہت بہتر ہے اور لیکن چھوٹے کاروباروں کے لیے بہت پریشانی سے سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر ہم کوئی چھوٹا موٹا کاروبار اسٹاٹ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے لون بزنس لون کے لیے بینکوں میں جانا پڑتا ہے جو کہ بہت مشکل طریقوں سے ملتا ہے